ग्रामीण लोगों के जीवन में खेल एक अहम भूमिका निभाते हैं ग्रामीण लोगों के जीवन में ही नहीं बल्कि शहरी लोगों के जीवन में भी खेल का एक महत्वपूर्ण स्थान है जब हमारे ग्राम में हमारे पारंपरिक खेल कबड्डी खो खो एवं कुश्ती जैसे खेल खेले जाते हैं तो उन दौरान बहुत सारे लोग एवं आस पास के बच्चे भी आ करके उन खेलों को खेलते हैं एवं उनके बारे में जानते हैं ऐसे में यह सभी खेल हमारे ग्रामीण लोगों के जीवन में एक अहम भूमिका निभाते हैं और लोगों को तंदुरुस्ती की ओर आगे लेकर बढ़ते रहते हैं बच्चों को यह खेलों को देखने से एवं खिलाने से यह सीख मिलती है कि जब भी हम किसी भी खेल को खेलते हैं तो उससे हमारा शारीरिक एवं मानसिक विकास सदैव भी होता है केवल हमारा शारीरिक एवं मानसिक विकास ही नहीं बल्कि हमें एक दूसरों के साथ किस प्रकार से रहना चाहिए एवं कैसे एक दूसरे के साथ मिल जुल कर किसी भी चीज़ में आगे बढ़ें अपने खेलों में एवं अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को हासिल करें यह सीख भी सीखने को एवं देखने को मिलती है यहाँ तक कि बच्चों बुज़ुर्गों एवं उ युवाओं को भी खेल के ही ज़रिए अगर से उनके जीवन में कभी भी हार का सामना करना पड़े तो उन्हें अपने जीवन में हार को सहने की शक्ति प्रदान होती है एवं उस हार से नए चीज़ों को सीखने की प्रेरणा भी मिलती है ताकि दोबारा हम कभी भी उस खेल में ना हारें